یار ذیشان بھائی ہم یہ فون لائے تھے اور یہ فون بہت اچھا نکلا اس فون کی بیٹری بھی بہت چلتی ہے اور اس فون میں تو جو ہے کیمرے بھی کیمرے کے فوٹو بھی بہت شاندار آتے ہیں اور صاف فوٹو آتے ہیں اور اس میں بہت ساری کوالٹی ہے بہت اچھا فون ہے اور زیادہ بھاری بھی نہیں ہے ہلکا فون ہے جی بہت ہلکا فون ہے بہت جیب میں رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیب میں کچھ ہے ہی نہیں بہت ہی ہلکا فون ہے اس لیے آپ بھی دیکھو آپ بھی لاؤ اس فون کو بہت اچھا ہے